आप दीदी सिलाई वाली दीदी बोल रही हो दीदी मुझे सूट सिलवाना थे हाँ फुल आस्तीन का और उसमें अच्छे जड़े हुए वो मोती लगवाने हैं साइड से वो आजकल ये कटिंग वाली चल रही है वैसी डिज़ाइन डलवाना है जी और कुर्ती के साथ स्लेक्स भी हमें चूड़ीदार बनवानी है

उसका प्राइज़ बता दीजिए आप दीदी दो सौ रुपए तो ज़्यादा हो गए आप थोड़े कम कर लीजिए हम हम देखते हैं आप इतनी मेहनत करते तो देखिए आपकी ही मतलब आपके ही घर पर आते हैं हम हर सिलाई डालने आप थोड़ा बहुत तो कम कर सकते हैं

मार्केट में भी थोड़ा कमी है आप थोड़ा कम लीजिए और मतलब अच्छा और आपसे ब्लाउस ब्लाउस सिलते हो आप हाँ तो मान लीजिए कि ब्लाउस हैं आप उनके वो और हमारी कुर्ती का प्राइज बता दीजिए तो फिर